औ आंहाबो ससेल मेडियायाव एकाउन्टस दं दानि जुगावथ' दायो ससेल मेडियानालाय जुग नालाय आंहाबो मोखां बिजाब फेसबुक आमफ्राय इनस्टाग्राम इउटुब इफोरबायदियाव आंहा एकाउन्ट दं एनिफ्राय वात्सआफबो दं आं जुदि माबा मोनसे गोदान जायगायाव थाङो बा मोनसे फट' थिखांबाय बा माबा मोनसे मोजां मोन्नानै आं भिडिअ खालामबाय बेखौ आं लोगो लोगो स्टेटासाव होयो आमफ्राय आंनि इउटुब सेनेलाव इउटुबावबो हगारो आमफाय फेसबुकफोरावबो बिदिनो नायनानै गोबां गोबां गुबुन गुबुन जायगानि ओह भिडिअस फोरखौबो नुयो आं गावबो भिडिअखौ आफलड होयो आमफाय बिदिनो मिथिनो गोनां खौरांफोरखौबो मोनो किसुमान आं रोङैखौबो आं किसुमानखौबो सोलोंनो सोलोंनो हा मानि रोंदों आरो सोलोंनो हादों बिब्दिनो माबा मोनसे निउस नांगौ जाथारबाबो आं निउसखौ आफडेट होबाय बा आं निउसबो आंबो गाव निउस गोदान निउसखौ लायो ओमफाय इउटुबफोरावबो ओरैबादि सुबिदा मानि आं माबा मोनसे रोङाबा लोगो लोगो इउटुबआव सारस खालामनानै इउटुबावबो आङो नायनानै दिहुनो बा सोलोंनो गोबां गोबां खोथा बाथ्रा सोलोंनोबो हादो ओह इफोराव मोजांबो गाज्रिबो बिदिनो फैयो